ऑनलाइन शिक्षा ऑन ऑनलाइन स्कूली शिक्षा और कोचिंग शिक्षा और अनलाइन बच्चे स्कूल में भी पढ़ाई करते हैं और ट्यूशन कोचिंग भी जाते हैं और वहाँ से वहाँ से आने के बाद छूटी होने के बाद बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ाई करते हैं उस वहाँ पर जो जो माने कोश्चन का हल माने नहीं समझ में आया या माने नहीं कुछ हुआ नहीं कुछ हुआ वह वह

जो और वहाँ वह भी माने कर लेते हैं और ऑनलाइन ऑनलाइन से ही ज़्यादातर ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन से ही कोश्चन का एन्सर एन्सर देखना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें से इस्कूल में भी पढ़ाई करते हैं और उसमें से वहाँ से आने के बाद घर पर ही ऑनलाई ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं उसमें जो माने कोश्चन का हल हमें नाही समझ में आया बच्चे बच्चे उसका ही उसे उसमें से ही ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ाई कर लेते हैं और जिस जिस का एन्स जिस कोश्चन का हल हमें नहीं आया उसका ऑनलाइन ही हल कर लेते हैं जो हमें समझ में नहीं आया उसे इसको उसपर कोई कोई कोई प्रभाव आया है बच्चे ज़्यादातर ऑनलाइन ही देखना पसंद कर